हम एक आशा कार्यकर्ता छी स्वास्थ्यके बारेमे हम नीक जकाँ जनै छी जे ओइमे कोन कोन सुविधा छै आओर की छै नहि छै तऽ सीतामढ़ी जिलाके एगो छोट छिन ब्लॉक छै प्रखण्ड जइमे एगो होस अस्पताल छै ओइ अस्पतालमे कोन व्यवस्था छै की छै नहि छै ओ तऽ हम सभ जनै छियै हमरा घरसँ छओ किलोमीटर दूर छै गर्भवती महिलाके लेल तऽ एम्बुलेन्स व्यवस्था छै गर्भवती महिला घरसँ गेल एक सए दूपर कॉल कयलहुँ तऽ गेल आयल घरपर आओर गर्भवती महिलाके लअ गेल आओर प्रसव भेलाके बाद फेर घर पहुँचा गेल लेकिन आम आदमीके अपना साधनसँ जाय पड़ै छै आँटोसँ जाउ निजी सवारीसँ जाउ आओर कि कहै छै रोड पहिले बड्ड खराब छलैए तऽ पान छओ किलोमीटर दूरी छै हमरा सभके घरसँ आओर अऽ छओ पान छओ किलोमीटर दूरी छै तऽ ओइ समयमे बेसी समय लगै छलैए रोड नहि बढ़िआँ छलैए आब रोड बढ़िआँ बनि गेलैए तऽ कम समय लगै छै तऽ जाइमे कोनो प्रकारके दिक्कत नहि होइ छै आओर सुविधो छै लेकिन इएह छै जे डॉक्टरके अभाव छै नर्सके अभाव छै तै सभ लअ कऽ कनिका तकलीफ अऽ दिक्कत होइ छै ओहिठाम लेकिन तैयो ठीक ठाक छै कोनो ओहन दिक्कत नहि होइ छै जे गाम घरके लेल जेहन हेबाक चाही गाँव गाँव देहातके लेल तेहने अऽ हॉस्पिटल छै जे सुविधा हेबाक चाही विशेष सुविधाके लेल तऽ जिलामे लोकके जाय पड़ै छै सीतामढ़ी ओहिठिना सभ प्रकारके सुविधा छै लेकिन एहिठना सभ प्रकारके सुविधा नहि छै एहिठना कनिका दिक्कत होइ छै